पंद्रहीं आगस्ट उणिवीह सौ सतेतालीह छवीह जनवरी उणिवीह सौ पंजा चारि जून उणिवीह सौ सतर वीह नवंम्बर उणिवीह सौ छाहठि वीह अप्रेल उणिवीह सौ नवे